लखनऊ ज़िले जो विकास सुठो थी रहियो आहे ऐं अॻिते बि सुठो थींदो पर लखनऊ में जाम जी समस्या ॾाढी आहे इन में फैक्ट्रियूं वायु प्रदूषण टैम्पू वग़ैरह सरकार खे खपे हिन में काफ़ी सुधार करणु नया नया पुल ठहनि जंहिंमें आराम सां माण्हू हली सघे ऐं प्रदूषण बि घटि थिए